मेरा प्रोडक्ट कंडीसनर है और कंडीसनर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसको लगाने से हमारे बाल बहुत ही ज्यादा मतलब अ चमकते हैं और धूप में जाकर चमकीले दिखाई देते हैं और बहुत ज्यादा ऐसे लगता है जैसे हमारे बालों में कोई ताजगी आ गई होगी बिना कंडीसनर के नहाते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमने नहाया ही नहीं होगा बाल एकदम ऑइली ऑइली होते हैं और अगर कंडीसनर से नहा लिया जाए तो वो जो हमारे बाल होते हैं वो बहुत ही मुलायम लगते हैं और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हमारा चेहरा दिखाई देता है कंडीसनर लगाने से बाल ऑइल फ़्री हो जाता है एकदम चिपचिपे बाल नहीं रहते बाल एकदम खुल जाते हैं ऐसे चिपके हुए नहीं रहते अगर कंडीसनर से नहाते हैं अगर हमें कोई फंक्सन में जाना हो या कहीं बाहर जाना हो तो कंडीसनर से नहाना ही बहुत जादा अच्छा होता है और मैं हमेशा कंडीसनर से ही नहाता हूँ